ऐसे भारतीय खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो मेरे हिसाब से तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय जो खेल हैं करंट में पोजीशन बताऊँ तो मलखम्भ जो भारत का बहुत अच्छा खेल है जिसे राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहिए मलखम्भ भारतीय परम्परा भी है मलखम्भ जो खेल है जो मतलब बहुत प्राचीन समय से आ रहा है प्राचीन समय से मलखम्भ हो गया और कबड्डी की बात करें तो कबड्डी को भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर कबड्डी है और ये भारत का तो मैं मानू तो प्राचीन के हिसाब से मैं मलखम्भ को मानता हूँ मलखम्भ खेल को प्रांतीय स्तर पे जाना चाहिए कबड्डी को मानता हूँ और अपनी जो भारतीय खेल हैं उसमें सबसे अच्छा अपना कबड्डी है कुस्ती है कुस्ती है और खो खो है मेरे हिसाब से तो मलखम्भ कबड्डी कुस्ती ये चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मतलब डेवलपमेंट की ज़रूरत है थोड़ा